हां तो साह्नू जेह्ड़ा ऐ साह्नू जियां कि प्रधानमंत्री दे कड्डी गेदी योजना जियां अवास योजना होई गेई जां होेर बी बड़ी कोशल विकास योजनां होई जां अयुष्मान साढ़ा जेह्ड़ा कार्ड़ बनाया मोदी नै साह्नू एह्दा बड़ा फैदा होया और होर लोकें गी बी एह्दा बड़ा जादा जेह्ड़ा फैदा होया साह्नू इक ते फैदा होया जेह्की उन्न योजना कड्डी जेह्दै कन्नै साह्नू फ्री राशन मिलेआ कम से कम कोई पंज किलो चौल कन्नै जेह्ड़ी साह्नू आटा थ्होया फ्री ओह्दे कन्नै साह्नू बड़ा फैदा होया अगर साह्नू अस खर्च करचै तां साढ़े बड़ा जादा खर्च होई जंदा और फ्री दा ते बड़ा जादा फैदा ऐ साह्नू जेह्दे कन्नै साढ़ी रोजी रुट्टी चला करदी और जरूरी नी ऐ कि बंदा पर बंदा अगर फ्री दा गौरमैंट दे घरा दा कुश बी थ्होऐ साह्नू लैनां चाही दा और अवासयोजनां कन्नै साह्नू जेह्ड़ा बड़ा फैदा होया साढ़े जेह्ड़े डोड़ लक्ख साह्नू मकान बनानें दा थ्होया डेड़ लक्ख साह्नू थ्होया मकान बनानें दा जेह्दे कन्नै साढ़ा ठीक ठाक पलैंथ परोआ गेआ ते बाकी अस आपैं करी लैग्गे पर डेड़ लक्ख रपेआ गौरमैंट दे घरा दा बड़ा होंदा और दुआ साह्नू थ्होया अयुष्मान अयुष्मान कन्नै एह् फैदा होया कि जिसलै कि मेरे इक रिश्तेदार ऐ उंदा इक अपरेशन होया मेरे ब्र्दर गै लगदे उंदे अपरेशन होया अयुष्मान दे तैह्त उंदा अप्रेशन होया जम्मू ओह्दे कन्नै कम से कम पंज लक्ख रपेआ शूट थ्होई जंदी ऐ अगर पंज लक्ख रपेआ साढ़ा उध्दर खर्चा अवै ते ओह् मोदी सरकार चुकदी ऐ एह्दे कन्नै किन्ना फैदा ऐ लोकें गी किन्ना फैदा ऐ एह्दा साह्नू बी फैदा ऐ और बाकी लोकें गी एह्दा फैदा ऐ और मोदी सरकार ते मेरे हिसाब कन्नै स्हेई सरकार ऐ साढ़े हिसाब कन्नै क्योंकि गरीब दे कल्यान एह् करदा दी ऐ अवास योजनां दा फैदा ऐ अयुष्मान दा फैदा ऐ और राशन फ्री राशन थ्होआ दा ओह्दा बी साह्नू बड़ा फैदा ऐ फ्री राशन क्योंकि फ्री राशन दा बड़ा फैदा ऐ सारें लोकें गी केंई समझन जां नेंई समझन पर एह्दा गौरमैंट दे घरा दा किश बी थ्होऐ साह्नू ते साह्नू लैनां चाही दा इयै जेही बड़ी योजना पैह्लैं चलदियां हां पर एह् जेहियां योजना नेंई चलियां अज तक एह् बड़ी स्हेई योजनां चला करदे मोदी सरकार होर एह्ॅदै कन्नै साढ़े लोकें गी बड़ा बैनिफिट ऐ और अवास योजनां दा बी असैं बड़ा फैदा लेआ अयुष्मान योजना दा बी फैदा ले आ और राशन आह्ले दा बी असैं बड़ा फैदा लेआ ऐ औल दोे दो ज्हार रपेआ जेह्ड़ा पैंशन ओह् बी साह्नू बड़ा फैदा दित्ता ऐ किसानें गी बड़ा फैदा दित्ता एह्दा किसानें साह्नू बी दो दो ज्हार रपेआ दो महीनें बाद साह्नू दो ज्हार रपेआ आंदा ऐ साल्ला दा साह्नू छे ज्हार रपेआ थोंह्दा ऐ और एह्ॅदे कन्नैसाह्नू बड़ा फैदा ऐ